जी हाँ मनुष्य हमेशा अपनी जड़ों से जुड़ना चाहते हैं हमें भी अपनी जड़ों और उन पलों के बारे में बहुत कुछ याद है जिन्हें हम आज भी संजोए रखें हैं हम हमेशा से ही अपनी संस्कृति और सभ्यता से जुड़े रहना चाहते हैं हमने ये हमारा ग्रामीण जीवन में बिताया है बचपन तो हमें बचपन के विभिन्न प्रकार के खेल का याद है जे हमारी बहुत अच्छी एक तरीके के पल हैं जो हमने बचपन में जिएं हैं वो हमने विभिन्न प्रकार के खेल और दोस्तों के साथ बातचीत और छोटे मोटे लड़ाई दंगे वो हमें आज भी संजोए रखे हैं